جی وعلیکم السلام جی ہم نعیم بول رہے ہیں جی بتائیے کس کس اینگل کا بنانا ہے پلنگ کون پلنگ بنانا ہے سنگل بیڈ بنانا ہے یا ڈبل بیڈ بنانا ہے یا کچھ ڈیزائن ہے دیوان پلنگ تو ڈیڑھ دو لاکھ کا ہو جاتا آپ تو کل بول رہے تھ دو تین ہزار میں تو بول رہے تھے کل بڈ بنوانا ہے ا بھی آپ بول رہی ہے کہ دیوان پلنگ بنانا ہے بییڈ جو ہے نا وہ بھی بیس ہزار سے کم والا نہیں ملے گا وہ بھی سنگل بیڈ ہوگا ڈبل بیڈ والا پچاس ساٹھ ہزار کا ہو گا اس پر کوئی ڈیزائن وغیرہ بھی بنوائیے گا جیسا ڈیزائن بنوائیے گا ویسا ایک ریٹ پڑے گا بعد میں ایسا مت بولیے گا کہ زیادہ دام بتا کے لے رہے ہیں اچھا کون سی لکڑی کا بییڈ بنوائیے گا ٹھیک ہے بن جائے گا شام تک آئیے ٹھیک دیکھتے ہیں بن جائے گا السلام علیکم